उणानवे टे सौ चौरासी चारि हज़ार सत सौ छहानवे पंजुवीह हज़ार अठ सौ एकहतरि सत लख अठासी हज़ार अठ सौ उणानवे